हॅलो आं हाय स्वप्नील कसो आहा हांव घट्ट हांव घट्ट तूं कसो आहा हय हय सगळीं बरीं आसा सगळीं बरीं आहा हय सांग मरे

हय सारकें हय आमचें हांगा हांगा रस्त्यार येता रे गोरवां आनी एक्सिडंट जाता काल पयर एकटो सायकलवाल्यान ते म्हशीक मारलो हाडून आनी तेगे हात पांय तोडले तुटले सामके गाडी गेली काबार अशें हांगाय जाल्या आमचे थंय शी हय सारकें रे सारकें

ना तुवें खंय कंप्लेन बी घातलेली आहा तुजे भाटां भाजी खाता म्हूण ते आं हा हा हा हय रे बाबा आसा तशें तसले आमी कितें करचें पडलें जाणां आमी पंचायतीन लॅटर बरोवया मरे हय हय आं जातरीय कितली म्हशी म्हशी हा तेंगेले बी हय वळखता वळखता मरे कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें कळ्ळें

हय एक काम करता एक काम करतां बरें बरें हांव एक काम करतां हय हांव एक काम करता मरे म्हागे एक फ्रेंडा वास्को तें टायप करता बरो तो हांव तेका सांगोन मरे बरें लॅटर टायप करून घेता पंदरा वीस जाणांचीं नांवां बरयता तुमगे आणी आमगेलें आं आं सगळ्यांची सायन मारून घेवया मरे आनी आमी एक लॅटर घालून दिवया आं छे कुसून मरता कोण तें काडना हय वास पडटा सगळे मागीर शी हय मरे हय न्ही एक्चुली पंचायतीचें काम न्हू रे तेंका सांगलां तेंच्यानी व्हड काडपाक जाय फटाफट ना कोण बरें बरें हांव टायप करून हाडटा ओके ओके ओके करता मागीर दिवया बरें बरें तशें तें तूं करून सायन मारून तूं घे हांव टायप करून हाडटा तुका दिता बरें चल दिवया मागीर बरें